दिन्थिफुंनाय इक्सप'वावथ' आं थांनो जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला बेयाव बायदिसिना इक्सप' होनोब्ला बेयाव बेसादनिफ्राय गान्नाय जोमनायनिफ्राय बायदिसिना डिजाइनिफ्राय बायदिसिना माबानिफ्राय जोङो नुनो मोनो ओंखायनो आङो इक्सप'वाव थांनो थाखाय बेराद इकसाइटेट आह बेयाव जोङो बेयाव आङो मानि थांनो लुगैखायो इक्स्प'वा गोदान गोदान जि दानायफोरखौबो जोङो डिजाइनफोरखौ नुनो मोनो जेराव दाउ दंफांजों दाननाय दाउ जुनादफोर बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना औवाजों हेबनाय दंफांनि बानायनाय बायदिसिना बेसाद आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनिखायनो आं इक्सप'वाव थांनो जोबोद गोसो जायो बेयाव गोबां इक्सप'वाव नुनो मोनि बेसादफोरखौबो जोङो नुनो मोनो गोबां समायना समायना जिफोरबो दानानै बेयाव फानो गोबां डिजाइन गोनां जिफोरखौबो जोङो बिनिफ्राय मोननो हायो इक्सप'आवलाय जोङो थाङोबा डिजाइन गोनां जिफोरखौ मोननो हायो आरो बिनिफ्राय मानि बायनानै लाबोयोबा राङालाइ एसे गोबां गोबां थाङो अब्लाबो मानि बिनि डिजाइनफोरनि थाखायनो जों मानि रांखौ गोबां थांदोंना मादों जों जेब्बो साना आरो माने मोजां नुयो मोजां नुनायखायनो माने इक्सप'वाव थांनो मोजां बेयाव आमफाय मोसानाय मुसुरनाय मोसानाय मेथाइ खन्नाय बायदिसिनाबो नुयो गिदिर आलासिफोरबो मालाबा सम मोनसे फैयो एयाव गोजां बोथोराव गान्नाय जि आरो गोलोम बोथोरावबा लोगोम बोथोराव गान्नाय जि बिदि मोनो सुता मुजा गोजां बोथोरनि थाखाय थुपि सुइटार गुदुं जि बायदिसिना बेयाव इक्सप'फ्राव मोन्नाय जायो डिजाइनखौ माने जोंनि गलाफोराव मोनाब्लाबो बेयाव गोदान गोदान डिजाइनफोरखौ इक्सप'वाव जों मोननाय जायो बिदिहायनो संनाय खुरनायनि माने ओंखाम इसिंनि थाखायबो जोङो साराइ डिकसि आमफ्राइ खान्था थोरसि खुरै गिलास बायदिसिना डिजाइननि जोङो इक्सप'वाव मोननाय जायो आमफाय साम'सफोरखौबो मालाबा खम प्राइसआवनो मोनो मालाबो गोबां प्राइस लायो इक्सप'फोराव गोदान गोदान फैयो जानायफोरखौबो माने इक्सप'वाव गोजान गोजाननि बानायनाय मानि गोथाव गोथाव बानायनायफोरखौ जोङो मोनजानो हायो गोबां डिजाइन गोनां डिजाइन गोनां जेनेबा माबाफोरखौ जोङो इक्सप'वाव मोनजानोबो हायो इक्सप'वाव थांनोलाइ आं बेराद मोजां मोनखायो इक्सप'वाव थांनानै माने गावखौनो माबेखौ लागोन माबेखौ लाया बिदि गावखौनो गावनि गोसोआनो बेराद बोरैबा जायो मानि मोजां मोजां नुनानै बेखौबो बेखौबो लानो लुबैयो जि मोजां मोजां बुस्थु फानखायो नालाय ओंखायनो इक्सप'वाव बेराद थांनानै बेखौबो बेखौबो लानो लुबैयो मालाबा फैसा गैयैनि थाखाय लानो हाया आरो मालाबा मोजां नुयोब्ला फैसा गैयाब्लाबो माबा मोनसे खालामनानैबाबो लाना फैयो ओंखायनो इक्सप'वाव इक्सप'वाव माने मोजां मोजां बुस्थु फायनायखायनो आं इक्सप'वाव बेराद थांनो गोसो जायो इक्सप'वाव थांफेराखै नङा आं थांनो मोनबाय इक्सप'वाव बेयाव मा नांगौ नोङो मोननो हायो मोजां मोजां संनाय खुरनायनिफोरबो गिलास आइनानि गिलास आइनानि बाथि आइनानि काप गोबां मोननो हायो आमफाइ हालदै संख्रै बायदिसिना दोनग्रा जों टेमा डिजाइन डिजाइननिफोरबो मोननो हायो गोबां समायना समायना मुवाफोर जोङो माने इक्सप'वाव थांनानै जिफोराथ' आरो समायना समायना गाननाय लंपेन गस्ला ब्लाउस जों खांग्रा फास्रा लांखादों दख'ना लांगा दख'ना गान्नाय जोमनायनि बुहुत मोनो इक्सप'वाव लांगा दख'नाफोरखौबो मोननाय जायो फास्राफोरबो मोनो जोमखांग्रा गोजां बोथोरावबो जोङो जिया उल फास्राबो मोनो बेयाव गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै इक्सप'वाव बेफार खालाम फैयो अबेबा अबेबा जायगानिफ्राय फैयै फैयै इक्सप'फोराव माने बेफार खालामो बर'फोरनि लांगा दख'ना इन्दिनि जोमबायग्रा इन्दिनि वास कट बायदिसिनाखौ मोननो हायो बे इसप'वाव थांनानै जों आं जोबोद मोनो आं इक्सप'वाव माल बायनोबो मोजां मोनो मानो होनबा बेयाव नागिरनांगौ जाया नोङो मा मोजां मोनो बेखौनो लाना फैनो हायो इक्सप'वाव बिनि थाखाय मोजां